यह कर्मचारियों को उनके संगठन की गतिशीलता को समझाने सहेकर्मियों के बीच एक सामान्य उद्देश खोजने कार्य प्रथाओं को अपनाने विचारों को सांझा करने और प्रतिक्रिया और चिंताओं को सम्प्रेषित करने में मदद करता है एक मज़बूत संस्कृति का बाहरी प्रभाव भी हो सकता है और वह किसी संगठन की ब्रांड धारणा को प्रभावित कर सकता है कंपनी की संस्कृति शक्तिशाली है यह बिक्री लाभ भर्ती प्रयासों और कर्मचारी मनोबलों को सकारात्मक नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है एक महान कंपनी संस्कृति उन लोगों को आकर्षित करती है जो किसी कंपनी के साथ काम करना या व्यवसाय करना चाहते हैं यह टर्नओवर को कम करते हुए कर्मचारियों को काम पर अधिक उत्पादक और सकारात्मक होने के लिए प्रेरित कर सकता है संस्कृति इस बात प्रभाव पर डालती है अभी नहीं हूँ संस्कृति इस बात पर प्रभाव डालती है कि कर्मचारियों को उनके मूल्यों और प्राथमिकताओं के आधार पर सर्वोत्तम तरीक़े से कैसे प्रवंधित किया जाता है यह वितरण बिक्री और वितरण के कार्यात्मक क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है यह किसी कंपनी के विशेष विश्लेषण और नए बाज़ार में सर्वोत्तम तरीक़े से प्रवेश करने के लिए निर्णय को प्रभावित कर सकता है